ناول نِگاری جو ہے بہت اچھا جو ہے فن ہیں ناول نِگاری کا مطالعہ اُس کو زیرِِ مطالعہ لانا نہ صرف اپنی شخصیت کو اُبارنے کے لیے کافی ہے بلکہ جو ہے اِس کے ذریعے ہمیں جو ہے سماج کے اندر جو ہیں پیش آنے والے مَنفی و مثبت اثرات کا بھی جو ہے انداذہ ہو جاتا ہے مصّنف کے ذریعے ناول نِگار کے ذریعے ناول نِگاری جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں وہ خدا داد صلاحیت اور اُس کو اُس فن کو جاننے کے لیے یا اُس کو تحریر میں لانے کے لیے وہ اُس کے لیے پہلی چیز تو خدا داد صلاحیتیں اُس کے کا حامل ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ناول نِگار جو ہے کہ خود اِس ایسی شخصیت کا حامی ہونا چاہ حامل ہونا چاہیے کہ جو ہے سماج کے اندر پیش آنے والے اچھے اور بُرے اثرات کو وہ محسوس کر سکے وہ اپنے اندر جذب کر سکے مِثال کے طور پہ آپ جو ہے کسی ناول نِگار کسی راستے سے گُزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ سڑک کنارے کوئی بھوک کی ماری جو ہے کوئی بیوہ یا جو ہے مجبور جو ہے عورت جو ہے بھیک مانگ رہی ہیں تو وہاں سے گُزر وہاں سے تو کٮٔی راہ گیر گُزرتے ہیں کٮٔی لوگ گُزرتے ہیں موٹر سوا سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار گُزرتے ہے لیکن ناول نگار کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اگر تو وہ اگر دیگر شخصیات کی نظریے سے دیکھا جائے تو وہ جیسے صرف بھکارن کی شکل میں نظر آئے گی لیکن اگر ایک ناول نگار کے اگر نظر سے دیکھا جائے اگر اُس کے جو ہے نقطے نظر کو جانا جائے تو اُس کے اندر اُس کی ایک اُس کی کسمہ پورشی کو محسوس کرتا ہے اُس کی بھوک کی شدّت کو وہ محسوس کرتا ہیں اُس کے پسِ منظر کو وہ محسوس کرتا ہے اُس کے گھریلو حالات کو محسوس کرتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ اِس عورت جو شاید وہ یہاں سڑک پہ بھیک مانگنے سے پہلے شاید کسی اعلیٰ خاندان سے نسبت تھی ہوگی شاید باپردہ عورت تھی ہوگی شاید کسی خودار کسی خود مختار عورت تھی ہوگی کہ کسی سامنے اللہ نہ کرے کبھی ہاتھ پھلانے کی نوبت آئی لیکن ہو سکتا ہے لیکن اُس با وہ عورت اِس حال میں کیوں آگئی کوئی بھی انسان جی ہے اپنے بھائی اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانہ گوارہ نہیں کرسکتا اور خاص طور سے صنفِ نازک جسے عورت کہتے ہیں تو وہ جب روڈ پر مانگتی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتی ہے خیرات کی کہ بھیک مانگتی ہے منت سماجت کرتی ہے اور کئی لوگ تو ایسے ہے جو اُس کی جو ہے مدد کرنے کے کرنے کا تو دور کی بات اُسے اُلٹا جو ہے جھٹکیاں دیتے ہے تو اُس کو بھی وہ برداشت کرتی ہے تو جو تکالیف سے گُزرتی ہے بھکارن ایک بھوکی عورت تو وہ جو ناول نگار وہ اُس کی تاثرات کو جس محسوس کرتا ہے اُس کی مجبوری کو سمجھتا ہے اور جب وہ محسوس کر کے ضبطِ تحریر اور جو ہے اپنے قلم کے ذریعے جو ہے اُسے تحریر میں لاکر جو ہے سماج کو جو آئینہ دکھانا چاہتا ہے ناول کے ذریعے تو یہ جو ہے یقیناً جو ہے نہ بڑے اُس کے بعد ایک ناول نگار کے لیے کہ جو ہے نا اُس کی صلاحیت کیسی ہوگی اُس کا ماحول کیسا ہوگا اُس کی سوچ کتنی پاکیزہ ہوگی کہ جو ہے اِس طریقے جو ہے حالات کو جو ہے وہ منظر کشی کے ذریعے تحریر کے ذریعے ڈرامے ناول نگاری کے ذریعے کتب کے ذریعے اپنے مقالات کے ذریعے اپنے طلباء و طالبات کے ذریعے تعلیم جو بھی طلباء طالب علم اُن کو جو ہے احساس انسانیت کا احساس اُن کے اندر اُجاگر کرنے کے لیے جو چیزیں جو ہے ناول نگار جو ہے کرتا ہے وہ جو ہے ہمارے لیے کافی جو ہے خوش نصیبی کی بات ہے اور اِس کے ذریعے ہم جو ایک سماج میں جو ہے ایک بنی نوح آدم کی طرح ایک ہیومن بین کی طرح زندگی گُزار سکتے نہ کہ جو ہے ایک جانوروں کی طرح تو انسان کو انسانیت کی طرح زندگی گُزارنے میں سماج کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اخت و بھائی چارگی سے زندگی گُزارنے میں جو ناول نگار کردار ادا کرتا ہے تو شاید ہی میری نظر میں کوئی اور دوسرا شخص ہوگا جو اِس طریقے کی اپنی ذمہ داری کو نبھائے